वज़नु घटाइण जा घरेलू उपचार सुबुह जो उथण सां गरम पाणी पीअणु घुरिजे गरम पाणीअ में निंबू हल्दी शहद विझी करे पीजे सुबुह जो इहे योगा कजे हीउ जॾहिं पा जॾहिं पाणीअ जी प्यास लॻे त हलिको सो गरम पाणी पीअणु खपे ऐं रोज़ु हलण जी आदत विझिजे ऐं